हाँ नमस्ते आपका समस्या क्या है हाँ हाँ हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तो पाइप लगाए हैं कहीं कहीं पर टोटी भी पूरा नहीं लग पाई है लगा रहे हैं और पानी की समस्या जब होगी तो हम लोग सरकार से आवाज उठाएँगे और उसका सहेयोग करने में लगे रहेंगे हम आप तो इसके खातिर भी हम इस इस नहीं तो इसके लिए भी हम जिला पर जाकर और अधिकारियों से आपके वृद्ध वाले समस्याओं में हम समाधान कराएँगे और कहेंगे आवाज भी उठाएँगे और ये काम सब होगा धीरे धीरे रुकेगा नहीं ओ बी सी के बारे में भी आवाज उठेगी ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये तो हम भी जान रहे हैं कि ओ बी सी का छात्रवृत्ति नहीं आ रही है कम आ रही है कम आ रही है देखिए उसके बारे में भी विचार किया जाएगा कि जैसे ए एफ सी का आता है भरपूर उसी तरीके से हमारे ओ बी सी भाइयों का भी आवे

नही इसके खातिर हम भी सहयोग में लगे रहेंगे और इसका पूरा उसका पूरा साथ सब लोगों से मिलकर जनता को लेकर सहयोग करने के लिए सब लोग तत्पर रहेंगे

हाँ तो नाली का व्यवस्था देखिए जो हमारे जिला से करीब दस किलोमीटर के अंदर है यहाँ तक तो टाउन एरिया हो जाएगी और जो चीज अभी नहीं लोग सुन रहे हैं जो चीज नहीं सुन रहे हैं वो अपने आप सरकार करवाएगी नहीं करवाएगी तो हम लोग आवाज उठाएँगे ठीक ठीक